आङो दाखालि मोनसे दिय' फगनि बायदोंमोन बियो ओरैबायदि चेना हेभिथार आं इसिबां मानि हेभिखौ मोजां मोना आं लाइथलिखौसो मोजां मोनो